तसो हांव पयलीं निकोन कॅमेरा यूज करतालो पूण आतां हालीं हांवेन सोनी कॅमेरा वापरपाक सुरवात केल्ली आसा कारण सोनी कॅमेराचेर कशें जाता की तुका जाय तसो जशें आमी पळयतात तशे तरेचे फोटो येता निकोनाचेर तशें जायनाशिल्ले निकोनाचेर दिसतात तें आनीक फोटो येता तातूंत रंगांत फरक आसतालो निकोन रंग चड भरून दितालो पुणून तो दिसपाक बुरशें दिसतालें आनी सोनीचेर कशें जाता सोनी जशे तुमी आमी पळयतात तशे फोटोय तसोच आसता देखून घेता तो फोटोग्राफ चड नॅचरल दिसता देखून हांव सोनी कॅमेरा वापरता